अगरि जे मां तारनि जी ॻाल्हि कयां त टुटकंदड़ु तारो मूंखे तमामु घणो मोहाईंदो आहे छाकाणि त टुटंदड़ तारे में असांजो हिकिड़ो अलगि ई विश्वासु हूंदो आहे असांजी जेकी अलगि ई हिकड़ी श्रद्धा हूंदी आहे हुनमें असांखे उमीद मिलंदी आहे त जीअं त वॾा चवंदा हुया ऐं हाणे बि घणा ई माण्हूं चवंदा आहिनि त टुटंदड़ तारे खे ॾिसी करे अगरि असां कुझु घुरंदा त उहो असांजी मनोकामना जेकी आहे ज़रूर पूरी थींदी त हिन करे मूंखे टुटंदड़ तारो जाम वणंदो आहे हिकु मुहिंजे अंदरि नई उमीद पैदा कंदो आहे टुटंदड़ तारो त मां चवंदो आहियां त टुटंदड़ तारे खे ॾिसी करे मथा काई मुंहिंजी बि मनोकामना पूरी थी वञे